ہیلو آپ مال ایکس سے بات کر رہے ہیں جی میں نے کچھ چیزیں اپنے ایک آڈر کے لیے کارٹ میں اکٹھا کی تھیں ہاں ان سب کو ہٹانا ہے ان کی فہرست یہ ہے ایک سیلنگ فین تھی ایک ایئر کنڈیشن اور ایک اسٹڈی ٹیبل ایک المیرہ اور پانچ بوٹل ایک فریز ان سب چیزوں کو ہٹا دیجیے